हॅलो आं पार्सेकार रे आं पार्सेकार हांव संजीव वजे उलयता रे वळखलो आं कसो आसा तूं आसा मरे बरो आं आं आरे फोन कित्याक केल्लो जाणा तूं फाटलो टूर तूं आमी अरेंज केल्लो पळय रे कितें नॉर्थ गोवाचो रे तो खूब ब बरो जाल्लो टूर सगळ्यांक आवडलो कळ्ळें तुका कसलीच कटकट नाशिल्ली कांय नाशिल्ली आनी वेवस्थीत एकदम तुवें आमकां वरून हाडलें सेफली हाडलें आं तेका लागून आमी मरे आता येता त्या तीस तारकेक रे हांगा सावथ गोवा टूर करपाचो आसा हय हय तर आमकां तुजी गाडी जाय पडटली आं सावथ गोवा टूर म्हणजे अपटू काणकोण पर्यंत रे आनी सगळी आमकां देवळां बी पळोवपाक जायी मुख्य ते देवळां बिचीज बी चड नाकात पण मुख्य म्हणजे देवळां आमकां पळोवपाक जायी आमगेर सयरे येयल्ले आसा आमी टोटल मरे स मनशां आसात आं हय हय तो हे कितलें जातलें भाडें कितें म्हणटा आं आठ अरे अरे आठ मातशे चड जातले मरे आं मातशें कितें कमी करूंक मेळटा तर पळय मरे आमी तुमचे पय रॅगूलर कस्टमर आमी न्हु तुजे आं खंय वचपाचे आसल्यार तुकाच गे वरता आमी आं बरें सा सात म्हणटा तूं नू ओके ओके बरे सात सातांक फायनल करता आमी आं तर नक्की आं एकदम तीस तारकेक सकाळी णवांक सुमार यो आमगेर आं हय हय हय सारको शार्प णवांक आं बरें ओके ओके